कभिड नाइन्टिनाव मुलुगाङै जेरावबो गुबुनाव थांनो हायै न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हायै ओंखारनो हायै मानसिफोरा जादों बेनिखायनो गाव गावनि न'आवनो थानो गोनां जादों जेरै बिनिफ्राय बैयाव बिनिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनो हायै जादों जेरै गारि मथर गाखोनो हायै जमा जमा थानो हायै मोनसे जायगायाव मानसि बाजार बायदिसिना जानो हायि जादों बिनिखायनो जोंनि मानसिफोरनि सायाव सुबुं समाजनि सायावबो गोबां गोहोम खोख्लैदों जायनि थाखाय जायनि थाखाय गाव गावनो मास्क लानानै थानो गोनां जादों आरो जमा जमा थानो हायै जादों जोंनि जायगायाव हाथाय बाजार जानो मोनै मानो होनोब्ला अफिस कर्ट कासारियानो जा अफिसानो जा स्कुल फरायसालियानो जा गोबां गोहोम खोलैनायनि जाहोनाव बन्द' थानो गोनां जादों आरो बेफोरनि थाखायनो बाजार जानो हायिनि थाखायनो गाव गावनि साखाथियावनो न'नि उसुङावनो फिसा फिसा दखान होनो गोनां जादों आरो जमा जमा थानो हायै जादों जाहाथे बे कभिड नाइन्टिना मोनसे बारदेरग्रा सन्देरग्रा बेराम होननानै मुलुगनाङै सारा मुलुगावनो गोसारदों जायनि थाखाय जोङो न'आवनो गेदोनानै थानो गोनां जादों आरो जेरावबो थांनो हायै थांनोनो हायै जादों मानो होनोब्ला बे बेमारा सोबखौबो मोनसे गिथावना बेराम बेखौ बे बेरामनिफ्रायनो जोङो गोबां मानसि सुबुं अनजिमाया खहा जानो गोनां जादों बिनिखायनो बेखौ गिनायनि थाखायनो जोङो गाव गावनि रैखाथिनि थाखाय न'निफ्रायनो ओंखारनो हायै आरो जेरावबो थांनो हायै जादों मानो होनोब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे गिथावना बेराम बे गिथावना बेरामखौ जों बारग'नो थाखाय गाव गावनि गाव गावनो सेफनि थाखाय आरो रैखाथिनि थाखाय गाव गाव न'आवनो जेरावबो ओंखारनो हायै थांनो हायै जानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोङो गुबुनाव गारि मथर गाखोनो हाया ट्रेन गाखोनो हाया आरो बिनि जाहोनावनो जोङो आगानसेबो आगानसेबो आवगायनो हायै जादों बे मुलुगनाङै कभिड नाइन्टिनखौ जोङो सारा बिश्वआवनो गिनोगोनां जानानै थादों